हैलो

बॉलिंग में बेस नहीं क्या अब जब बॉलिंग करते हो आप लम्बा रन अप लेकर बॉलिंग करते हो क्या छोटा रन अप लेकर बॉल कर थोड़ा सा आपको पर लम्बा रन अप लेना चाहिए यदि आप छोटा रन अप लेंगे तो पेस कम आएगी मीडियम पेस भी नहीं आ पाएगी ठीक से क्या आप थोड़ा लम्बा रन अप लीजिएगा एप रन अप लेते हैं न जब आप म वहाँ से निशान बना दिजिएगा आप वहाँ पे गैप लेकर कितनी दूर से रन अप कर रहा है तो रन अप करते हो आप जब क्रीज पर न जो लाइन रहती है एस्टम के पास में तो आप वहाँ से जब जम्प कर एक बॉल को थ्रो करते समय छोड़ते समय जम्प इजी होगा यदि आप जम्प करेंगे तो उसप बहुत ही तेज़ पेस बनेगा आपके बॉलिंग एक्सन में है ना कैसे एथेन थोड़ा से पीछे की तरह तेल करके आप बॉलिंग कीजिएगा आप थोड़ा सा जब बॉल करते हैं न ओवर स्टेप हो जाता है आपका तो आप थोड़ा रुक देख लीजिएगा आपके यहाँ लाइन ज़्यादा आगे जा रहा है थोड़ा सा पीछे सोचेगा लाइन थोड़ा सा पीछे से फेंकने की कोशिश करें क्योंकि आप नो बॉल नो बॉल होने की चांस ना हो और आप पेस के लिए हाथ को डेली आप घुमा घुमाया कीजिए आप मतलब बॉलिंग रोज़ थ्रो की प्रेक्टिस कीजिए बॉलिंग से आप बॉलिंग रोज़ रन अप करेंगे एस्टम में निशाना लगाएँगे तो उससे आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी और यॉर्कर बॉल प्रेक्टिस भी हो जाएगी और ऐसे में अगर आपको सही में आउट स्विंग करानी हैं तो आपको गेम उसकी सीम जो होती है न थोड़ी अलग अंदाज में पकड़नी होती है आउट स्विंग के दौरान आपके हाथ की बीच की ऊँगली का एक बड़ा हिस्सा सीम पर लगा होना चाहिए वहीं गेंद छोड़ते वक्त आपको गेंद को पीछे की और मूव करनी होती है तो आप गेंद फेंकते समय आपकी टीम का फेस थर्ड मेन की ओर होना चाहिए ओके